हमारे क्षेत्र में पकाए जाने वाले कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं जैसे हम अधिकतर कोई भी त्यौहार या अवसर होता है तो उसमें उड़द के दाल के वड़े की सब्ज़ी बनाते हैं या फिर पूरी दाल को मिक्स करके कुछ वड़े बनाते हैं पूरी दाल के वड़े बनाते है उसको तेल में से निकालते हैं और फिर मसाला वगैरह डालते हैं उसकी सब्ज़ी फ़्राय करते हैं वो एक वयं मतलब पारिवरिक सब्ज़ी है लेकिन व्यंजक के रूप में हम गुजिया हमारे यहाँ का गुजिया बहुत ही स्पेशल है हम गुजिया में मावा वगैरह डालते हैं और सत्तू बनाते हैं और मैदा में उसको डालने के बाद तेल से निकालते गुजिया गुजिया एक बहुत ही अच्छा व्यंजन है हमारे यहाँ बैंगन का भरता विशेष समारोह पर दिया जाता है बैंगन को भूंज कर इसका भरता बनाया जाता है ये भी एक हमारे यहाँ के पारंपरिक व्यंजन हैं जैसे हमारे यहाँ दिवाली आती है तो चावल की खीर ये ये तो पूरा पूरे गांव में हमारे प्रथा है कि सभी लोग चावल की खीर बनाएंगे ही बनाएंगे और जो पूजा के समय में हम उसको विशेष रूप से महत्त्व देंगे चावल की खीर को उसमें शक्कर दूध जो भी डालना है वो हम डाल सकते हैं लेकिन खीर बनाना हमारे लिए बहुत ही महत्त्व है और ये हमारी परंपरा चली आ रही है